हमरा सबके जादा आदमीके खाना बनाबै खातिर छोटा हड़ियामे तऽ नहि होतै ओकरा खातिर बड़का हड़ियामे बनाबै लऽ पड़ै छै अगर बड़का हड़िया नहि रहै छै तऽ अड़ोस पड़ोससँ माङ्गै ले दू तीन किलो चावल बनाबै खातिर बड़ा हड़िया चाहिये बड़ा हड़िया लाके खाना ओकरामे बनाबै ले ओकरा खातिर अकेला तऽ ना होतै ओकराके लिये अड़ोस पड़ोसके एक दू गो आदमीके बोलाबऽ लऽ पड़ै हय हाथ बटाबै खातिर हाथ बटाबै हय ओकरा खातिर ओकरा खातिर फसिल ई भी मङ्गाबै पड़ै हय बैठी भी मङ्गाबै पड़ै छै एक दू ठो बैठी घरमे रहै छै तऽ दू तीन ठो बैठी बगलसँ माङ्गके लाबै ले सब्जी उब्जी काटै खातिर इसी तरहसँ खाना पकाबै ले सबमे हाथ बटाबै हय बड़ा लोहियाके भी जरुरी पड़ै छै बड़ा लोहिया अगर घरमे रहै छै तऽ ठीक हैय नहि तऽ माङ्गके लाबे लऽ हय बगलसँ अपन गोतनीसँ ककरोसँ माङ्गके लाबै लअ बनाबै लए जैसे दालि बनाबेके जरुरी छै ओकरोमे बड़ा हड़ियाके जरुरी पड़ै छै ओकरोमे बड़ा हड़िया लाके ओकरोमे आधा किलो एक किलो दालि डालके बना ले होले इस तरहसँ हो जा हैय